हय हांव प्रदन्या ब्युटीशन उलयता लग्ना खातीर पॅकेजीज तीन आसा म्हणजे ते प्रायज वायज आसा पयलो जो पॅकेज आसा पळय तो धा हजाराचो आसा तितून म्हेंदी सादो मेकअप सादी हॅरस्टायल आनी साडी न्हेसोवपाचे काम जातलें दुसरे पॅकेजीन जो आसा तो पंदरा हजाराचो आसा तातूंत गॉल्ड फेशल म्हेंदी मेकअप हॅरस्टायल आनी साडी न्हेसोवपाचे तिसरो पॅकेज जो आसा तो वीस हजाराचो आसा तितून वॅक्सींग फेशल ब्लिच म्हेंदी आनी मेकअप हॅरस्टायल साडी न्हेसोवपाचे काम जातलें सादी म्हेंदी जी आसा पळय तेजे कमी जातले म्हणल्यार पांचशी दोनीय हातीक एका हातीक पांचशी दुसऱ्या हातीक पांचशी सो वान टावजंट जातले आनी ब्रायडल जर म्हेंदी आसा जाल्यार ती म्हारग धा हजाराची पॅकेज असो म्हणल्यार हातीक आनी पांयांक दोनूय मेळून

कलर करपा खातीर लॉरियल आसा बर्गडी आसा मागीर गानियर आसा स्ट्रिक्स आसा पमनंट स्ट्रेटनींग आसा पळय ते लँत वायज आसता हय जर शोल्डरा इतले मेरेन आसा अर्दे केस आसा जाल्यार ते कमी जातले म्हणल्यार तीन हजराची सुरवात मागीर जर लँत तुजी चड आसा लांब आसा केस जाल्यार तेजे वयल्यार तुका रेट तशी वाडटली हां बरें